आसामनि गाहाय हारिमायारि फालिथाइफोरनि मादाव रंजाथाइ जोंनि बर'फोराबो दिनै बैसागो रंजाथाइ फालियो बे बैसागो रंजाथाइयानो जोंनि हारिमायारि फालिथाइ आसामनि मोनसे रंजानाय फोर्बो बे बैसागोखौ जों बर'फ्रा फालियो बैसागोआव जोङो बैसागोनि स्नि सानाव जोङो जोङो बैसागोयाव गिबि गिबियावनो जोङो दिन्द' माहियाव मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो से थारिखाव जोङो गावजों गाव मान होलायो गेदेरखौ मान होयो उन्दैखौ अनो बेबायदिनो जोङो अनलायनाय खौसे हारि हारिमुनि गेजेराव लाखियो आरो बैसागोआव जोङो गामिनि बाथौ फोर्बो सालियाव गावबागाव बाथौ सालियाव जोङो आर'ज गाबो आरो नैथि दिननिफ्राय जोङो न'खर न'खर थांनानै जोङो मोसाहैनानै जोङो रंजा खुसि गामि गामि जोङो रंजा खुसि गाव गावनि हारिमु गान्नाय जोमनाय दामनाय देनाय दामनाय देनाय आगजुफोरखौ लानानै जोङो बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बैसागो मोसायो गाव गावनि गान्नाय जोमनाय हारि हारिमु जों दिनै खाम सिफुं ज'था सेर्जा बिदिनो लानानै जोङो जोंनि हारिमुजोंनो जोङो न'खर न'खर बेबायदिनो मोसानाय आरो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अन्नाय बेबायदि नेमखान्थिखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो दासिमबो जों फालिबाय थायो बैसागुआ जोंनि मोनसे आसामनि मोनसे हारिमायारि फोर्बो जों बर'फोराबो बेखौ जोंनि बर'फोरनि फोर्बो होन्नानै जोङो फालिनाय जायो बैसागु फालिनायाव जोंहा गोबां नेमखान्थि दङ दिनै बर'फ्रा से खाथियावनो जोङो दिनै खुंखा जायो गोदोनि बायदिब्ला खुंखा जानानै जोङो नै थारिखनिफ्राय दिनै मोसानानै दिनै गावबागाव आलासि खुर्मा बाहागि फोरनाव बिदिनो आलासि जालायो बेनिफ्राय जों अनलायनायखौ खौसेनि गेजेराव लाखियो